जायफोरा जोंनि बर' रावखौ रायज्लायनो रोङा बेसोरनि सिगाङाव जोङो बांसिन एसामिस एबा हिन्दीखौ रायज्लायनाय जायो मानो होनोब्ला बर' रावा बे ओ आसामाव बांसिन सोलियो ओ अब्लाबो बांसिन आसामिसाव बुंनाय थाङो बेनिखायनो बर' सुबुंफोरा बांसिननै गुबुन मानसिफोरजों रायज्लायबा रायज्लायबा बर' बर'नि सोलाय एसामिसखौ बांसिन रायज्लायनाय नुनो मोनो जेरैबायदि जों बहाबा हाथाइ बाजारफ्राव थाङो अब्ला बे सुबुङा आसामिस एबा बेंगलि अब्ला बेजों जोङो एसामिस एबा एसामिस एबा हिन्दी रावजों रायज्लायनाया बांसिन जायो मानो मानोहोनोब्ला बेसोर बेसोर सुबुंफोरा जोंनि बे बर' रावखौ रायज्लायनायाव कमफर्टेबल नङा ओनोफ्राय बिसोरो सोलोंनोबो लुगैयो जोंनि बे बर' रावखौ बेनि थाखायबो बांसिन एसामिसफोराव रायज्लायनाय थाङो